आं मोजां मोननाय सासे लिरगिरिनि मुङा जाबाय धरनिधर औवारि बिथाङा लिरदोंमोन मैहुर सल'मा बिथाङानि लिरनाय मैहुर सल'माया सिगां समाव बर'फोरा हाग्रायाव थानानै माबायदि संसार जाबोदोंमोन बेफोरनि सोमोन्दै लानानै लिरनाय बिदिनो मैहुर सल'मायाव सिगां समाव बर'फोरा हाग्रायाव थानानै माबायदि मैहुर खालानानै संसार जाबोदोंमोन बेफोरखौ मैहुर सलमायाव लिरगिरि धरनिधर औवारिआ गोबां गुवारै सल'मायाव बेखेवना होदों आरो बिथांनि सल'मायाव गल' आरो ददेरेजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दै बेखेवना होदों बिदिनो बिसोरो हाग्रा गुदुवाव थांनानै माबायदि मोजां मोनलायदोंमोन माबायदि लोगो मोनलायदोंमोन बेफोरनि सोमोन्दै धरनिधर वारि लिरगिरि बिथाङा सल'मायाव गोबां गोबां गुवार बेखेवना होदों आरो बिसिनि मोजां मोनलायनायानि गेजेरजों सल'माया जाफुं सारनो हादोंना हायाखै बेफोरनि सोमोन्दै लिरगिरि धरनीधर वारि बिथाङा गोबां गोबां मैहुर सल'मायाव लिरलांदों आरो बिथाङा बिदिनो मैहुर सल'मायाव गल' आरो ददेरेजों होह होसोजानायनि गेजेराव बिसोरो सानैजों मोजां मोनलायना लोगो मोनलायनायनि गेजेरजों बिसोरो मोजां मोनलायदोंमोन